हाँ हमको लगता है कि आने वाली पीढ़ियों को इतिहास पढ़ना ज़रूरी है क्यूँकि वह क्यूँकि वह अपनी पिछड़ी हुई संस्कृति के बारे में भी जान सकें कि और नॉलेज कर सकें और जो संस्कार हैं उसे भी ले सकें वह संस्कार ले सकें और पिछड़ी वह जो बात होती है वह भी कर सकें कुछ सीख लें आप अपने बच्चों को इतिहास की कहानियाँ ज़रूर सुनाएँ और अच्छे से सुनाएँ जो कु कहानियाँ हैं जैसे रामायण जी हैं महाभारत है इनके बारे में भी बताएँ